ہلو جی جی جی جی نہیں میم ایسا تو کوئی شکایت نہیں ہے ابھی تک کسی نے ایسا کچھ نہیں بولا نہیں وہ ہو سکتا ہے میں ایک دو دن سے تھا نہیں شاپ پہ پر ہو سکتا ہے ایسا ایک آدھ چلا گیا ہو پر ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں شکایت آئی ہے ایسا سب

جی جی وہ اس کی کوالٹی اچھی کروا کے دے دوں گا آپ کو اور جو باقی لسٹ بھیجی ہو آپ اس میں ہاں ہاں ہاں اس میں نہیں تو اس میں کابلی کابلی پلاؤ جو آپ لکھے ہو وہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ٹائم جائے گا تھوڑا چلے گا نا آپ کو کوئی ٹائم کا ایشو تو نہیں ہے نا لسن ہر چیزیں تو آپ کو دو تین گھنٹے میں ڈلیور کروا دوں گا پر یہ اس کی اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم اور جائے گا مطلب آدھا گھنٹہ تو میکسیمم اور اور جوڑ لیجیے ہاں ہاں میکسیمم تین گھنٹہ جائے گا ہاں ہاں کوشش کریں گے جلدی کرنے کو اور یہ اڈلی رائس اس بار آپ ٹرائی کریے گا اس بار دیکھیے گا آپ کو اچھا لگے گا ہاں نہیں اب کوئی نہیں ہے ایسا کوئی پہلی بار کمپلین آیا ہے آئندہ سے کوئی کمپلین نہیں آئے گا اور کوئی لسٹ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چاہیے اور کوئی یہ جو آپ لسٹ میں مینشن کیے ہیں ڈشز آئٹمس ہاں ہمارے پاس رائس پوڈنگ ہے اسپینش رائس ہے پسوٹو ہے مکسیم رائس ہے ٹھیک ہے چلیے میم کرواتا ہوں آپ کو ٹھیک ٹھیک